मैम नमस्ते मैम नमस्ते मैम हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही बहुत दिन से कहूँ देखाइए बहुत दिन से मैम है आज बहुत तगड़ी दर्द हो रही है मैम कहूँ देखवाओ हाँ मैम आपको सब पता है मैम हाँ मैम देखवाइए हाँ मैम जैसे आपको परिचय है तो कुछ पैसा वैसा तो कम कराए देगा हाँ मैम ठीक है तो मैम कौने टाइम में आई अएँ मैम ठीक है मैम तो बारह बजे तक ले आए मैम मैम तो कौने अस्पताल में आप मिलबो हं कि आपके घर पर आई मैम आज सुबह से ज्यादा हो रहा है सुबह से मैम

जी मैम पहले से था मतलब आज ज्यादा हो गया सुबह से

हाँ मैम तो डाक्टर कौन टाइम में बैठते हैं ठीक है मैम आप कब मिलेंगे

मैम पैसा वैसा कम करा दिए हमारे पास पैसा नहीं था ठीक है मैम मैम हमारे पास साधन नहीं है तो वहाँ कैसे जाते वैसे हमहूँ का मतलब साथ में लेके चलिए जी मैम तो मैम लेम्बुलेंस वाले कहेगा कि इतना सिरियस थोड़े है कि हम हम गाड़ी लेके आई आप पेट में दर्द हो रही तो मैम लेके कौनो साधन से जाएँ ठीक है मैम नमस्ते मैम